हैलो डॉक्टर साहब नमस्ते म्हाराज केह् हाल चाल ऐ बस बधिया एह् गढ़ी आह्ले डॉक्टर होर बोल्ला दे दंदें आह्ले डॉक्टर साह्ब यरो दंदें ई बड़ी प्रॉब्लम होई दी मेरे ई एह् कुंदा लग्गी दा इंया ते में सुनेआ कोई रूट कनाल दा ट्रीटमेंट होंदा ओह् करी लैंदे तुस करी ते लैंदे होने ते ओह् आं जी आं जी बिल्कुल डॉक्टर साह्ब ते तुसें इक्क मिगी सनाओ मतलब इक्क कियां होंदा ओह् ट्रीटमेंट ते किन्ने दिन में उत्थें औना पौग ते केह् केह् करना पौग डॉक्टर साहब अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब ते डॉक्टर साहब एह् किन्ना खर्चा आई जाह्ग अच्छा अच्छा ठीक ऐ डॉक्टर साहब भी में कल्ल औना थुआढ़े कश ते मेरा नांऽ लिखी लैयो तुस मुल्ख राज आई जाह्गा कल्ल भी में ठीक ऐ डॉक्टर साहब चंगा फिर